जय झूलेलाल मां सिलाई कंदी आहियां मूंखे सिलाईअ जो ॾाढो शौक़ु हुयो मां पोइ सिलाई सिखी हुई टे महीना ऊ ऊषा वारा वारनि जे तर्फ़ां सिखी हुई त मां कपिड़ा सुबंदी हुयमि माण्हू पुराणियूं सिनियूं खणी ईंदा हुआ जेके वॻा पाए करे खपी वेंदा हुया पर हुननि जा दुपटा मतिलबु ठीकु हूंदा हुया त हुननि मां कुर्तियूं ऐं टीशर्टस वग़ैरह सुबाईंदा हुया हुननि खे ॾाढा वणंदा हुया मुंहिंजी चाची कोटा रहंदा आहिनि उन्हनि जी ॾो पोटीअ खे पहिले जनमु दिन ते मां पुराणी साड़ीअ मां लै लहंगो चोली ऐं चुनी ॾाढी सुठी करे ठाहे मोकिली हुई उन्हनि खे ॾाढी पसंदि आई उन्हनि मुंहिंजी तारीफ़ कई ॾाढी मां उन्हनि खे हीअ गिफ्ट मोकिली हुई ऐं मूंखे सिलाईअ जो बि इलाही शौक़ु आहे माण्हुनि जा क कपिड़ा ॾाढा सुठा सुबंदी आहियां माण्हुनि खे पसंदि ईंदा आहिनि सभिनी खे